आं कशें आसा गो तूं हांव आसां बरें आज याद शी येयली गो म्हजी आं हय यादूच ना

हय हय हय आं हय हे गो आम सतरा तारकेक मगो आमचे थंयसर चिकलकालो आसा माशेलान येता मगो तूं

वार राव मात्शें राव हांव पोयतां बुधवार येयला चिकलकालो हय सांचो जाता गो असो पांचांक चारांक असो सुरू जाता तूं जाणा न्हू चिकलकाल्या बद्दल आमचे थंय जाता तो हा चिकलकालो मगो हो आमचे ते देवकी कृष्णाचें देवूळ आसा पळय माशेलान थंयस जाता आनी तशी ल्हान भुरगीं म्हटल्या चलेत आं सगळे ल्हान भुरगे व्हडले जाणटेले सगले चिकलान खेळटा म्हटल्यार कृष्ण कसो पयलीं असो गोकुळान खेळटालो चिकलान बीन सो एक तेजी याद म्हणून आमी तो चिकलकालो थंयसर मनयता थंय चिकलकाल्यान खूब तरेचे खेळ बीन खेयटा जशें लगौरी बीन पूण हो खेळ कसो सांग चिकल्यान खेळटा आनी तो पावसाच्या दिसांनीच येता न्ही चिकलकालो म्हणल्या उदकू बीन खूब आसता सगले लोक चिकलान लोळटा सामकी अशी मजा कशी ल्हान भुरग्यान बशेन खेळटा ना देवळान मागीर ते ना देवळान ते मागीर न्हांवन बीन वता पुणून भायर देवळाच्या भायर तें खेळटा चिकलांनी म्हळ्या आंगा होय या आं पळोन तुका आनी मजा येतली चिकलकाल्याक आनी पावस बीन येत न्ही जाल्या आनी मजा येतली पळोपाक कितले लोक नाचता अशें म्हणटा की चिकल आपल्या आंगांक लागल्या बाकीचे कांय अशें दुयेंतां बी अशें जायना म्हणजे जंतू बी नासता पळय अशें पयलींचे लोक चिकल बीन अशे एज अ मॅडिसीन यूज करताले सो एक आमी आतां आमचे थंय चिकलकालो जाता पळय माशेलान तो एक याद म्हणून एक करता कृष्णाची मजाची म्हण निमतानूत नाचपाचें न्ही चिकलान

ना ना तशें म्हटल्या थंयसर किदें चलेच खेळटा फक्त चलयो आसा पय त्यो वचना चिकलान नाचपाक आनी बाकीचे खूब लोक जमता गो खुबशे लोक जाता लोक ह पळोवपाक आमच्या आमचो फामाद असो चिकलकालो तो माशेंलांतलो देवकी कृष्णाचो आनीक बाणस्तारी पावलां न्हू तूं आमचे थंयसर मात्शें फुडें गेलें न्हू माशेलान तूं मातशें गुगलाचेर बी मारीत न्हू तुका देवूळ मेळटलें देवकी कृष्णाचें हय हय हय हय पावसानूच जाता हय हय यो या मुगो तर आमी सतरा तारकेक हय चार पांच चार पांच म्हटल्यार जाता गो तो हय हय हय बरें एडलीट तूं आमगेर येतले काय डायरेक्ट थंयसर येतले देवळा कडे सो डायरेक्ट देवळा कडेन यो हांव तुका थंयसर देवळा कडेच मेळटा येतगीर म्हाका मागीर फोन कर चल बरें दवरता तर फोन हांव आं बरें